ہمارے پاس پسندیدہ کتاب گلزارِ اشرف ہے ہمارے والد صاحب کی نعتوں کی کتاب ہے ہمارے والد صاحب نعت خواں تھے اور شاعر تھے ان کی پسندیدہ کتاب ہے اس میں کئی نعتِ شریف ہے سرکار کی شان میں نعت شریف لکھے ہوئے ہے اور ٹی وی شو میں تو بچّے بچّوں کو بڑوں کو بڈھوں کو سب کو ہر ایک کو تارک مہتا کا الٹا چشمہ بس وہی ایک ہی ہے اور اس کے بارے میں کیا ہے سیریل کے بارے میں کیا ہے بولے تو پاکستانی ڈرامے سیریل وغیرہ بہت اچّھے ہے بے بی باجی اور ہمسفر وغیرہ بہت پسندیدہ اچّھے ہے ڈرامے وہ سب